मां नंढे हूंदे अजमेर में आर्दश नगर में मुंहिंजो जनमु थियो आहे ऐं उते हिकु नंढे स्कूल में पढ़ंदी हुयसि जेको देवनागरी स्कूल हुयो उते हिकु लाइब्रेरी हुई असांखे चवंदा हुया त तव्हांखे थोरो पढ़ण में हुशियार थियणो आहे लिखो त था पर सभिनी खे पढ़ण अचनि उचार ए अचनि ज़रुरी आहिनि पोइ असांखे जेका दादी हूंदी हुई उहा असांखे किताब ॾिंदी ग़ुलिस्तान बोस्तान ओ उनमें ॾाढी सुठियूं सुठियूं अखाणियूं उनसां गॾु हूंदा हा फोटो उहे बि खणी वेंदा हुआसीं वञी करे पंहिंजे घर में पंहिंजे पिता खे चवंदा हुआसीं के असांखे ॾिसो हे किताब दादीअ ॾिनो आहे हाणे इनमें ॾिसो इहे कहानियूं लिखियल आहिनि पोइ असांजे असांजो जेको पिता साहिब हूंदा हुया पोइ उनजे बारे में अञा वधा करे ॿुधाईंदा आहे ऐं असां उहे पढ़ी करे एॾा ख़ुशि थींदासीं असांजे ॻल्हाइण ॿालकनि जी बारी हूंदी पोइ उनमें उन्हनि खे उहे असांजी चर्चा उन में जेके लिखियल हूंदा हुया उहे ॿुधाईंदा हुआसीं उन्हनि में ॾाढियूं शाइरियूं हूंदियूं हो ॿुधाईंदा हुआसीं कुझु गीत हूंदा उहे ॿुधाईंदा हुआसीं पोइ असांखे दी दादी चवंदी भाई हिन मां ॿुधायो त छा पढ़ियव पोइ चवंदासीं दादी हिनमें न जेको तव्हां किताब पढ़ायव अथव न स्कूल में उनमें जो खीर पीए सो वीर थिए उहे बि लिखियल हो ॾाढो मज़ो आयो असांखे दादी जाम मज़ो आयो